सुबह तऽ पाँच बजे उठए छिऐ आओर खेत चलि जाइत छिऐ व्यायाम भी भए जाइत छै खेतमे देखि लेलिऐ पानि वानि कि खबरि छै नहि छै खेत खलिहानमे तऽ इएह सभ जीवनमे होइत छै गेलिऐ खेत अपन सुबह पाँच बजे भोरमे घुमि लेलिऐ खेतके घुमि लेलिऐ व्यायाम भए गेलै खेत जे छै यहाँसँ दू किलोमीटर दू किलोमीटर व्यायाम भए गेलै खेतमे कि लागतै कि चीज खोजि रहलो छै खाद्य खोजि रहलो छै पानि खोजि रहलो छै घुमिरे व्यायाम रऽ कारणसँ ही खेत भी घुमि लेलिऐ फिर एलिऐ घर नाश्ता पानि अपनो काम काज छै दिनमे स्वास्थ्य रऽ दृष्टिकोणसँ देखिके घुमै जे जाइत छिऐ खेत जे बहुत बढ़िआँ लागै छै आओर स्वास्थ्य भी ठीक रहैत छै आओर स्वास्थ्य रऽ सँ खेती भी बढ़िआँ होइत छै आओर स्वास्थ्य ठीक भी रहैत छै खेत जाइ छिऐ घुमि फिरके आबैत छी खेत रऽभी काम भए गेलै अपनो किसान रऽजे काम छै भोर उठा जग गया किसान रऽकाम जे छै काम करैत छिऐ आओर आबैत छिऐ अपन नाश्ता पानि खाना पीना आओर जे दूसरा काम छै पूर्णियाँ जाना छै कि कटिहार जाना छै जे काम छै बीचमे काम करैत छिऐ आओर सुबह शाम किसान रऽ कामे की छै खेत जाना खेत आना खेतमे कि लगतै नहि लगतै दवाइ लगतै मकइ सिजनमे जाना तीन बार दू बार पानि पटवन रऽलगतै की दवाइ लगतै कि लगतै इएह सभ छै आओर तऽ खेतमे तऽ स्वास्थ्य रऽ बहुत जानकारी भी होइत छै कि गेलिऐ खेत घुमिके एलिऐ हँ खेतमे कि लगतै नहि लगतै आओर स्वास्थ्य भी ठीक रहै छै आओर सभ चीज तऽ सभ ठीक छै काज होइत छै